जी हाँ पाले जाने वाले भिन्न प्रकार के जानवर जैसे गाय भेड़ बकरी मुर्गी घोड़ा भैंस ऊंट ये सारे जानवर व्यवसाय के लिए पाले जाते हैं जी इन सारे जानवरों को एक स्थान पर अलग अलग जगह पे पाले जाते एक साथ नहीं पाले जाते बकरी गाय गाय बड़ी रहती है तो बकरी उसमें नहीं रहती अलग पाली जाती है गाय से जैसे अच्छी ख़ासी आमदानी है उसका दूध पिबा सकते हैं उससे अपन मक्खन भी निकाल सकते हैं पनीर भी बेच सकते हैं उसमें अपन घी भी निकालते हैं और दूध भी उसका निकाल कर व्यवसाय के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जै पशुपालन जैसे पशुपालन मैं पालने से व्यवसाय सुबह से उनके लिए चारा पानी उठ के चारा पानी बनाना खिलाना फिर दूध निकालना हें हें निकालना फिर उसको खाना पीना उसके लिए सानी बनाकर रखना फिर सार उसको रहने की व्यवस्था स्वच्छ करना साफ सफाई रखना तभी जानवर पुष्ट हृष्ट पुष्ट रहेगा तो व्यवसाय भी बहुत अच्छा चलेगा